ہیلو آپ زومیٹو سے بات کر رہے ہو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنا کھانا آڈر کیا تھا میں نے اپنے کھانے میں مٹن قورمہ چکن قورمہ کباب بریانی اور میٹھے میں رس ملائی آڈر کی تھی یہی میرے آڈر ہیں لیکن مجھے کچھ اور آڈر کرنے ہیں میں کچھ چیزیں بھول گئی تھی اور میرے گھر کچھ مہمان بھی آ گیے ہیں اس لیے مجھے کچھ اور بھی چاہیے میں اتنے سے کھانے میں میرا کام نہیں بنے گا میں کچھ چیزیں اور آڈر کرنا چاہتی ہوں تو جو میں نے چیزیں آڈر کری ہیں آپ اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیں اور مجھے یہی آڈر گھر پر دے دیجیے گا مجھے اپنے آڈر میں کچھ چیزیں ایڈ کروانی ہیں جیسے کہ رائتا چکن ٹکا رس گلے یہ تینوں چیز مجھے اپنے آڈر میں ایڈ کرانی ہیں کیونکہ آپ میرے آڈر میں یہ تینوں چیز ایڈ کر سکتے ہیں اور میرے گھر بھجوا دیجیے گا